किथे बि असीं जॾहिं घुमण था वञू या किथे बि वञू था त असां किथे पार्क में या कहिड़ी अहिड़ी जॻह ते नदीअ ते या किथे घुमण वञू था त असां खे हुते जो सीन ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं हिन करे असां हुन सां प्रभावित थी करे मन में जॾहिं ड्रॉइंग ठाहिण जी कोशिश कंदा आहियूं जी इहे पोइ हुनखे कीअं बि आर्ट द्वारा पंहिंजे पेपर ते रखी करे ड्रॉइंग ठाहिण शुरू कंदा आहियूं कि हुन चित्र खे स सॼी ॾेखारण लाइ असां चित्र मन में ठाहे त ठाहींदा आहियूं ऐं हुनखे पेपर ते लायण जी कोशिश कंदा आहियूं त ऐं मां पंहिंजो मनपसंद सीन मन में बसियो पियो हूंदो आहे त हुनखे पेपर में आउटलाइन ऐं हुन में रंग भरे करे तमामु सुठी तरह सां हुनखे पेपर में आउटलाइन करके चित्र खे ठाहे करे कम्प्लीट कंदा आहियूं ऐं हुन में सुठा सुठा रंग ऐं प्रकृति जा रंग तमामु सुठा हूंदा आहिनि उहे बि प्रकृति जो दृश्य तमामु सुठो रहंदो आहे जेके ॾिसी मन खे आनंद ऐं शांती मिले थी हिन इअं ही असां पंहिंजे मन जी शांतीअ लाइ ड्रॉइंग ठाहे करे हुनखे पेपर में सभु लाइ खणंदा आहियूं ऐं हिन ई तरह सां सुठी हिक ड्रॉइंग तयार थी वेंदी आहे